ہلو آپ کی موبائل کی دوکان ہے اچھا مجھے پوکو ایکس فائو پرو چاہیے تھا جی جی جی ہے آپ کے پاس اچھا یہ یہ ویسے کتنے کا ملے گا

ہمیں ایم آئی پہ چاہیے اچھا ڈاؤن پیمنٹ کم سے کم چار ہزار تو ہو جائے گی چار پر سینٹ ہوں ہوں اچھا اچھا اچھا اچھا تو کچھ کچھ کم نہیں ہونیں گے اچھا اگر ہم ساڑھے چھ ہزار روپئے کریں گے تو ایم آئی کتنے کی بنے گی مجھے ایم آئی چاہیے کم سے کم دس مہینے کی تو ہو

آٹھ یا چھ مہینے کی تو آٹھ مہینے کی ہمیں ایم آئی پہ لیں گے تو بل کتنے کی بنے گی پھر اچھا اٹھارہ سو کی اور ڈاؤن پیمنٹ اچھا اور اگر ہم لیں گے چھ مہینے کی ای ایم آئی پہ تو ڈوکومنٹس تو ہم پہ ہیں ہی سب ہمارے پاس آدھار کارڈ ہے پین کارڈ ہے آپ کیا لینا چاہیں گے ہاں چیک مل جائے گا آپ کو آپ پہلے یہ بتائیے اگر چھ مہینے کی ڈاؤن پے پانچ چار ہزار روپئے ڈاؤن پیمنٹ میں دیں گے تو ہمیں ایم آئی کتنے کی بنے گی اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر لے لیتے ہیں پھر لے لیتے ہیں پھر ٹھیک ہے ٹھیک